हा साईं तव्हां सिंधी होटल मां सां था ॻाल्हायो मां स्विगी एप ज़रिये तव्हांजे होटल सां हिकु खाधो घुरायो हुओ जंहिंमें साई भाॼी पापड़ गोभी आलू ऐं कुझु ॿिया फुलका बि हुआ पर तव्हांजी डिलिवरी त सुठे नमूने थी वई टाइम सां पर तव्हांजी पैकेजिंग बिल्कुल बि सुठी ना हुई जंहिंमें थैलो बि फाटल हुओ फुलका त हेॾा सॼा ई मतिलबु थदा थी विया ऐं गोभी आलू में आलू त कुझु कुझु कच्चा कुझु कच्चा रहिजी विया त ऐं पापड़ पापड़ बि हिकु सुठो ना निकितो टेस्ट ई ना हुओ ऐं जेका साई भाॼी हुई उहो त सार सॼो तेल ई हुनजो निकरी वियो सॼो वही वियो ऐं महिमान बि आहिया हुआ घर ते मुंहिंजी त बेज़ती थी वई कुझ बि सुठो न निकितो तव्हां हीअं कयो मुंहिंजो या त रिफंड करे छॾियो या त मुंहिंजो पैसो वापसि करे छॾियो न त मूंखे दुबारा ऑडर मंगवाए ॾियो